اسمارٹ فونس نے انسان کی زندگی کو بہت بہتر بنا دیا ہے موبائل فون یقیناََ اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے فوائد و منافع نے انسانی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں اور یہ انسان کے لیے کئی سہولتوں کا باعث بنا ہے اس کی بدولت فاصلے مزید سکڑ گئے ہیں تجارتی لین دین میں بڑی تیزی آ گئی ہے جس سے معاشی ترقی کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا ہے وہ لوگ جو دیار غیرِ میں اپنے پیاروں سے سیکڑوں ہزاروں میل دور رابطہ کے لیے ہفتوں بلکہ مہینوں ڈاک خرچ برداشت کر کے یا پھر ٹیلیفون کے ذریعے روابطہ استوار کرتے تھے اب تو موبائل فون کے ذریعے تقریباََ ہر وقت رابطہ میں رہ سکتے ہیں موبائل فون جہاں ایک نعمت سمجھا جاتا ہے وہاں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ موبائل فون کے ساتھ ساتھ ضرورت بنتا جا رہا ہے واٹسپ فیسبک انسٹاگرام جیسے موبائل فون ایپلیکیشن کی مدد سے ہم سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہ رہتے ہیں موبائل فون ہمارے لیے منورنجن کا ایک ذریعہ بھی ہے جس میں ہم گانے فلمیں اور گیم وغیرہ کھیل سکتے ہیں موبائل فون میں جی پی ایس کی سہولت بھی موجود ہے جس سے ہم اپنی لائیو لوکیشن سینڈ کر سکتے ہیں یا کسی کی لائیو لوکیشن منگا سکتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے موبائل فون میں موجود گوگل میپ کی مدد لیتے ہیں آج کے دور میں کمپیوٹر سے ذیادہ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر کا ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو موبائل سے نہیں کیا جا سکتا پر موبائل اور کمپیوٹر کی اپنی اپنی حدود ہیں دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے